अॼुकाल्ह जे महांगाई जे दौर में धंधा घटिजी विया आहिन ऐं ख़र्चु वधी रहिया आहिनि माण्हूनि खे पंहिंजी ज़रूरत जो सामान ॾाढो महांगाई में मिली रहियो आहे त इन करे घणा ई माण्हू ॾाढो सोच वीचार कंदा रहंदा आहिनि ऐं सोचींदे सोचींदे उहा मानसिक तकलीफ़ खां गुज़री रहिया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी हिन मानसिक तकलीफ़नि खां उहे कंहिंसां ॻाल्हि न कंदा आहिनि त उहे ॾाढो जूझी रहंदा आहिनि अगर हिन मानसिक तकलीफ़ खां ॿायर निकरण चाहींदा आहिन त हिते राजस्थान में तरह तरह जूं एरियूं संस्थाऊं आहिनि जेके हिननि खे ॿाहिरि निकिरण में हिन समस्याउनि खां मदद कंदी आहे त हिन बीमारियुनि खे उहे पंहिंजी गंभीरता सां न खणी करे ख़ुदि ई जूझंदा रहंदा आहिनि त हिन मां ॿाहिरि निकिरण लाइ करे असांजे आसे पासे में अहिड़ा घणा ई माण्हू आहिनि पंहिंजियुनि साहेड़ियुनि खे मां ॾिठो आहे कई रिशतेदारनि खे मां ॾिठो आहे त उहे उन तकलीफ़नि खां गुज़री रहिया आहिनि त असां हुननि खे उन संस्थाउनि जे बारे में ॿुधाईंदा आहियूं ताकी उहे हिन समस्या खां छुटकारो पाए सघनि